सियारे जा ॾींहं था हलनि ऐं थधि वधीक आहे त थधि सां बचण जे लाइ मां वरितो आहे इलेक्ट्रॉनिक ब्लेंकेट इलेक्ट्रॉनिक ब्लेंकेट जा घणेई फ़ाइदा आहिनि जीअं तव्हांजे ॻोॾनि में सूरु हुजे या पुठीअ में सूरु हुजे या तव्हांजे पूरे बदन में सूरु हुजे उनखां बचण जे लाइ तव्हां इस्तेमालु कयो इलेक्ट्रॉनिक ब्लेंकेट असांजे घर में वॾा ॿुड़ा बुज़ुर्ग घणेई आहिनि जंहिंखे सियारे में घणेई तकलीफूं थींदी आहिनि थधि सां त उनजे लाइ असां वटि आहे इलेक्ट्रॉनिक ब्लेंकेट जेको मिलंदो आहे दीपा इलेक्ट्रॉनिक्स सां दीपा इलेक्ट्रॉनिक्स में घणेई सामान मिलंदो आहे पर ॾाढी सुठी शइ आहे आहे इलेक्ट्रॉनिक ब्लेंकेट इलेक्ट्रॉनिक ब्लेंकेट मां जॾहिं सां यूज़ थो कयां मूंखे थधि में बि गर्मीअ जो अहिसास थो थि तव्हां सभेई वञो दीपा इलेक्ट्रॉनिक ऐं उतां वरितो इलेक्ट्रॉनिक ब्लेंकेट